हैलो हां जी मैनेजर साह्ब केह् हाल चाल तुस होटल दे मैनेजर होर बोल्ला दे ना अच्छा ते जनाब सनाएयो मिकी तुस थोहाड़े होटल च केह् केह् फसिलिटियां न रूम चाहिदे हे असें कोई पंज सत्त दस दिन आस्तै पंज रूम चाहिदे शैल वीआईपी रूम चाहिदा एसी आह्ला ओह्दे ओह्दे च केह् केह् होना अंदर मतलब केह् केह् फसिलिटियां होनियां ओह् सनाएयो मिकी हां जी अच्छा ओह् कन्नै आह्नी अच्छा अच्छा ते बाकी ओह्दा खाना रोट्टी दा ऐक्स्ट्रा लग्गना चार्ज जां ओह् रूम कन्नै इंक्लूड ऐ अच्छा रूम कन्नै कट्टना ओह् बाकी स्विमिंग पूल शूल बगैरा ओह् ऐ पैसे सनाओ तिन रूम लैने न पंज लैने पर तिन ही रक्खो फिलहाल बुक तुस पर डे दा पर डे दा पंज ज्हार हैना अच्छा ते हां जी पंज रूम चाहिदे बन्दे अस न अट्ठ हां जी अच्छा ते बाकी सवेरे ब्रेकफास्ट च मेन्यू अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां ते बाकी होर कि होर एसी ते ठीक ऐ नी सारे अच्छा अच्छा ते बाकी इयां डाइनिंग टेबल बी ऐ ना रूम च कोई अच्छा हाल अलग्ग ऐ ना ठीक ऐ ठीक ऐ तां सनाओ पैसे तिन पंजे दे नि पर तिनो दे सनाओ तुस सारे टोटल पंज दिन आस्तै हां हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ सर कोई नी मै बुकिंग करूना ना आनलाइन थोहाड़े होआ दी ना इसलै दिक्खा ना हा तां महां मैनेजर होरें पुच्छी लैना ठीक ऐ सर शुक्रिया